शहर से जे है हम अपना गाँव जे हइ हर त्यौहारमे जैसे होली हो गेल दीवाली हो गेल छठि पूजा हो गेल सबसे तऽ महत्वपूर्ण आर हमार सबके हइ छठि पूजा जेकरा लेल हमसब कही रही लेकिन छठि पूजामे कोनो बिहारी कही रहू लेकिन ओ अपन पूरा प्रयास करैया कि जे हइ गाँव छठि पूजामे कमसँ कम जाय आ छठि पूजाके इन्तजार जे हइ सब बिहारी बहुत उत्साह से करैया आ हमर जे हइ होली हो गेल दीवाली हो गेल छठि हो गेल एहि सबमे गाँवमे अपना परिवार एक जरे रहके जे हइ त्यौहार मनाबैमे हमरा बहुत आनन्द अबैया कि एक साथ पूरा परिवार रहिके जे हइ पूरा एकदम त्यौहार मनेली आ जरे रहली खयली आ आनन्दके एकदम अनुभूति परिवार हइ गाँवमे यार दोस्त महीम हइ आ गाँवके त्यौहार जे हइ शहर से बहुत बढ़िआँ हइ एहि चलते हम कही रहू लेकिन त्यौहारमे हम अपन गाँव जरूर अबैत छी काहेकि हमरा अपन गाँवमे रहल आ गाँवमे त्यौहार मनायल हमरा बहुत पसन्द हइ ताकि कोइ काम हो गेल अगर शहरमे छी गाँवमे कोइ काम हइ तऽ ओ लेल हम सब शहर से जे हइ गाँव अबैत छी आओर अभी गाममे छी आ शहरमे बहुत जरूरी काम पर गेल तऽ शहर भी जाय लए होइया बहुत काहेकि गाम तऽ देखनाइ बहुत जरूरी हइ एहि चलते मगर हम शहरमे अधिकतर रहैत छी आ शहर से जे हइ हमे कोनो पर्व होल कोनो चीज होयत तऽ हमरा गाँव आके रहनाइ वहाँ मिलजुलके रहनाइ या कोइ पर्व त्यौहार मनेनाइ हमरा बहुत बढ़िआँ लगैया